मुंहिंजे घर में मुंहिंजी भेण जी शादी आहे जंहिंजे करे मां ऑनलाइन फ्लिपकाट में काट में वञी करे ऑनलाइन शयूं विधियूं हुयूं जीअं की नव अठ नव शयूं विधियूं आहिनि जीअं मूंखे मूंखे हाणे लॻे थो की भई मुंहिंजो बजट वधी वियो आहे हुन जे करे मां ॿ चारि शयूं कढणु आहियो आ जीअं कि चारि पंज शयूं हुयूं बेल्ट पर्स शू इन खां पो शट थी वई बुशेट थी वई इहे ॿ चारि शयूं जंहिंमां मूं वटि पहिरियों खां पयूं आहिनि उहे मां कढां थो जीअं की बेल्ट सोक्स शू ऐं टे शयूं मां कढणु चाहियां थो मुंहिंजे काट मां